मुंदांखा जामुंफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मुंदांखा जामुंखौ जोङो बे बुथिया बावा बे ब्रिन्दाबन बेकारि बेयावनो होननांगोन जे बेनि बानायनायफ्रा जोबोद मोजां जायो बिनिफ्राय बे मोनसे रेस्टुरेन्ट रोखोमानो बे मोनसे बेकारि बेहाय सानिफ्राय हमोब्ला नों साखौबो जोबोद मोजां मोनलोंगोन आरो नों बेहाय पिज्जाफोर खालामनो होयो बा पनिर सनिरफोर खालामनो होयोब्ला जोबोद मोजां मोनजागोन आरो दा बेहाय गोबां जों मुंदांखा होननानै बुङोब्लाथ' जों सिगां फेक्ट'रिनि मेथाइखौनो जोङो बुंनांगोन बे जायजों पेटिसफोर जायो स्लाइसफोर जायो थिक बेफोरबायदि मेथाइखौनो जोङो बेहाय मुंदांखा होननानै जों साननांगोन आरो जाय उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेहाय जायोब्ला चिकेन बिरियानिखौनो बुंनांगोन जों चिकेन बिरियानिखौ जों जोबोद मोजां मोनजायो बेहाय मानो होननानै बुङोब्ला नों संनायनिफ्रायआनो होन सोरबा खामानि मावगिरिफोरनिफ्रायनो होन बेहाय जोबोद मोजां जायो आरो बे ब्रिन्दाबन बेकारियाव